जोङो ल'नखौ लायो जों जोङो बन्धन बेंकनिफ्रायबो जोङो ल'नखौ जों गोरलैयैनो मोननाय जायो आरो नर्थ इस्टनिफ्रायबो जोङो नर्थ इस्ट बेंकनिफ्रायबो जोङो ल'नखौ गोरलैयैनो मोननाय जायो आरो जोङो जोंनि गामिनिनो जोंनि बि अनिफ्रायबो जोङो ल'नखौ मोनो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो ल'न मोनो आरो खाथि खालायाव मानसिफोरनि बेक्तिग'तिनावबो जोङो ल'नखौ मोनो बिसोरनावबो जोङो ल'नखौ लायो लायनानै जोङो न'खर सोलियो बे बेंकनिफ्रायबो जोङो लायो नर्थ इस्ट बेंक बन्धन बेंकनिफ्रायबो जोङो ल'नखौ लायो ल'न लायनानै जोङो मोजाङै मोजां जों ल'नखौ सुख'फिनो